جی فرمائیے و علیکم السلام جی ہاں میں ہی ہوں آپ بتائیں کیا کیا کام ہیں ہاں بتائیں میں آپ کی پریشانی دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا آپ دیکھیے آپ کی بات آپ کی بات ٹھیک ہے یہ مشکلیں درپیش آ رہی ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں مثلاََ یہ کہ جو لوگ پڑھنے والے آتے ہیں کتابیں وہ کتابیں جہاں سے اٹھاتے ہیں وہاں رکھتے نہیں ہیں وہ جہاں پایا انہوں نے وہاں سے رکھ دیا تو وہ کتابیں بےترتیب ہو جاتی ہیں اور پھر ہر دن ہم لوگ کتابیں لگاتے ہیں دوبارہ پھر لوگ آتے ہیں تو یہ مشکلیں ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو وہ آئندہ کو ضرورت ہو کوئی کتاب کی تو ہمارے پاس آپ آئیے تو میں آپ کی مدد کروں گا میں نے کچھ یہ بھی کیا ہے کہ الگ سے الماریوں میں ادھر کا ادھر کیا یعنی جہاں افسانے ہیں لگے ہوئے وہاں ناول لگا دیے ہیں جہاں ناول لگے ہیں وہاں قدیم مضامین لگا دییے ہیں تاکہ لوگ اس کو زو ہے گربڑ نہ کر سکیں تو آپ میں آپ کی مدد جیسے بھی ممکن ہوگی کروں گا آپ میرے پاس تشریف لائیں ہاں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں تو میں اس کو پوری کوشش کروں گا کہ جتنے بھی ریڈر آ رہے ہیں انہیں کسی طرح کی مایوسی نہیں ہو بلکہ وہ کتابیں حاصل کریں پڑھیں اور دلچسپی لیں پڑھنے میں نہیں نہیں نہیں ان شاء اللہ میں پوری طرح سے کوآپریٹ کروں گا ٹھیک ہے اللہ حافظ